सिका जमा करणु मुंहिंजी रुची आहे असांजे अॻिलनि असांखे ॾेखारण लाइ जमा कया हुया हाणे असां जमा कया आहिनि असांजे अॻिलनि टको पाई पंज पैसा ॾह पैसा ईअं सभु कया हुया हाणे असां चारि आनी अठ आनी इएं सभु जमा कया आहिनि जीअं त असांजे अॻिलनि अॻिली पीड़ीअ असांखे ॾेखारिया अॼु असां जमा कया आहिनि त असां पंहिंजे ईंदड़ पीड़ीअ खे ॾेखारे सघूं था अॻिलनि सिकनि ते त राजाउनि जा चित्र छपियलु हूंदा हुया घणियूं ई डिजाइनियूं छपियलु हूंदियूं हुयूं असां उहे ॾिठा हाणे असां जमा कया आहिनि त जीअं असाईं ईंदड़ पीड़ी अॻिए ज़माने जा सिका इहे सामान ॾिसी सघे